खेल असांजे सिहत खे जाम तनाव आनंद थींदो आहे खेल सां असांजो सभी स्ट्रैस दूरि कंदो आहे खेल ई ही तबीअत जी दवाई आहे जेकी असांखे ठीकु रखंदी आहे खेल कुॾनि सां असांजो तनु मनु सभु शांति रहंदो आहे खेल हर हिकु इंसानु कुॾनि खपे

पुरुष खे क्रिकेट कुॾनि घुरिजे ऐं महिलाउनि खे बैडमिंटन कुॾनि घुरिजे इहे सभु मन खे शांति रखंदा आहे ऐं असांजो मन ॿिए चीज़ में लॻंदो आहे ऐं असांजो मनु डाइवट थींदो आहे